बाग लावपाक हांवें आदार केला बाग लाय कुंड्यो जर लायतले न्ही घरान जाल्या कुंड्यो एक माती भरता आसतना बरीशी माती फुसफुशीत मिक्स अशी माती भरूंक जाय कुंडेन आनी पोंदां नळकुटी घालूंक जाय नाल्यार माय उदक वचपाक त्रास जाता म्हणटकूत तशें करून कुंड्यो भल्ले आमी मातयेन आनी गांयडोळाचें सारें कुंडेन माती भरता आसतना गांयडोळाचें सारें शेणाची इल्ली मळपी आनी माती मिक्स कोरून भरपाची आनी भल्ली पयलेंत झाड लायता आसतना न्ही उप्पाट माती भरूंक जायना मातशें सकयल दवरूंक जाय आनी चार दीस मागीर उदक घालून जातकूर जेन्ना सकयल वता पय तेन्ना मागीर परत इल्ली माती घालपाची मागीर तशेंच खंय तरी हांवें वाचिल्लें की कांदे पय आमी सोलता न्ही कांदो वापरता जेन्ना तो सोलता तीं सोलां आनी केळ्याच्यो साली एका बालदेन किंवां किद्यानूय उदकान घालून दोवरपाच्यो एक दीस देड दीस सुमार आनी मागीर तीं कांद्याचीं सोलां केळींचीं सोलां काडून भायर उडोवपाचीं आनी तें उदक झाडांक घालपाचें म्हणजे कळे येता फुलां येता त्या झाडांक सो ताका लागून कळे सामके बरे घरघरून येता ती एक टिप्स दिली हांवें आनी दुसरें तॅर्रासारूय मा माती घालून झाडां रोवं येतात शोबेचींय झाडां रावं येता म्हणजे कुंड्यांनी न्ही आ चो तॅर्रासाचे जमनीचेरूच माती घालप सो हांवें तें कोरून पयलां चौकोनी अशे गुणे लायले आनी तातूंत भितर माती घाली आनी मातयेन भाजी रोयली म्हणजे चड उंचाय नाका त्या झाडांक चड मातयेचो चड थर नाका जशी तांबडी भाजी चिडकी टमाटां पुणून गांयडोळाचें सारें मात घालें आ आनी चिडकी आनी तांबडी भाजी बरी रोवन आयलें आनी खावपाकूय बरी मेळ्ळी आनी खातना बाजारांतली भाजी आनी ह्या भाजये हाजे बद्दल बरेच रूच वेगळी म्हुणून कळटा कित्याक तें युरिया आनी कितें तें घालिना न्ही गांयडोळाचेंच सारें किंवां शेण घालून हें केलें मातयेचीच भर काडली सो भाजी सामकी एकदम रुचीक लागताली सो अश्या तरेच्यो टिप्स दिल्यो ताका हांवें